हाँ हैलो बोलिए मछली लेना था सर कैसे कौन कौन मछली है हाँ और सबका रेट क्या है सर बिकेट बिकेट है कुछ कम नहीं होगा सर

वह तो बात है यहाँ पर हाँ और कौन कौन मछ्ली बोलें सर

हाँ और कौन है बोआरी क्या रेट है अभी खाने में कौन अच्छा रहेगा मछ्ली आप तो बेचते हैं तो आपको बढ़िया रहेगा कौन बिकता है सबसे बेहतर जी जी हाँ वह बात तो है रेट आप थोड़ा हाय बोल रहे हैं आप तो मिलता है मेरे बगल में दो सौ बीस रुपये किलो तो आप आपको यहाँ पर नहीं न पोसाएगा आप उतना तीन सौ बीस रुपये के जी यहाँ पर एक सौ बच रहा है आदमी को तो कैसे लेगा आपका मछ्ली समझिए वह बात तो है हम ले लेंगे सर कोई बात नहीं है मगर और आदमी जैसे हम बेचने वाले हैं तो आप तो सोचते हैं ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा किफ़ायती होगा हमको दूसरा ज़िले से आते हैं यह सब ना बात हुआ

आप कहाँ बेचते हैं कौनसी जगह जी वहीं पर कितने बजे से ऑपेन करते हैं दुकान

कितना बजे ऑपेन करते हैं दुकान ठीक है शाम में आते हैं तब लेंगे दस बीस किलो ठीक ठीक ज़रूर आएँगे